औ हेल' दिदोम दा ओमफ्राय मानि आं मोनसे प्लेनिं खालामदोंमोन आरोना दिनाबो बिदिनो दोमैलुलु मोजां जागौमोन आरो माबायाव मा होनो सरलपारायाव पिकनिक जाहैनो नोंथाङा मा बुंनो सानो औ होमबा नोङो ओरै माखासे लोगोफोरखौबो नोंनि बे आं आंनाव माखासे लोगोफोरनिबो नाम्बार गैयाना ओमफ्रायनों बिदिनो ओरै निलेशर मोनखौबो खबर लाहरदो खोमा एसे औ जायो जायो देथफ्रा देथफ्रा बिदिनो दिनै टुन्थिनाइन टुन्थिनाइन ना थारटि मोनलाय दिनै थारटि दिनै थारटि जाबाय औ आमफ्राय बिदिनो माबानि जानुवारिनि टु सोफ्राव थांसै खोमा टाइम लानानै जानुवारिथ 'नङा आगष्ट' आगष्ट' आगष्ट'नि माबायाव आगष्ट'नि थिन थारिकआव थारमानि मिस्टेक जादों आरो बुंफ्लांनाया बुंब्रफ्लांदों औ औ आमफ्राय बिदिनो आयजोफोरखौ दालाफासै खोमा आयजोफोर थाबा एसे उसुबिदा मोनोलै ओरैनो हौवाफोर गोजायैनो औ औ सेंग्राफोर गोजायैनो माबा थांसै खोमा ज'नो बिसोरखौबो होनहरखादो होमबा बे मा होनो ओरै माबफोरखौ मा होनो आयजोफोरखौ दालाफासै होन्नानै जायो जायो रांआथ' नों ओरै गारियाथ' नों आंनावबो थाबाय आमफ्राय ओरै थावल' सोनो थाखाय बिदिनो आं माखासे होदेरसै आमफ्राय नोंसोर ओरैनो थिनस' थाखासो होबानो जाबाय आरो ज' खांनानै ओमफाय आं माखासेखौ आं सोनोसै नोंसिनिफ्रायलाय माथो लाबावनो इसिबां औ दे दे औ दे होमबा बिदिनो जाथोंसै नोंथां औ औ दे